पैह्लें असें निक्के होंदे मंदर महात्मा होरें गी दिक्खेआ ते फिर अस बी जंदियां हियां उत्थें फिर सत्संग होना उत्थें ते फिर उत्थें भजन गाने ते फिर शैल उत्थें बोलना फिर ढोलकी बी बजानी चिम्मटा बी बजाना छैनें बी बजाने बजाने फिर असें दिक्खेआ लोग गुरू लग्गी पे धारण साढ़े मनै च बी आइया की अस बी धारी लैन्ने आं फिर साढ़े गुरू पु'न्नेआं औनी अस गुरू पु'न्नेआं गी उनें ओह् लैना फ्रूट लैना ते टिक्का लाना भांडे बरतन लैने कपड़े पाने बिच्चा गै ते फिर उनें असें गुरू मंत्र लैना उंदे कोला गै ते फिर असेंगी उनेंगी सब कुछ देना ते फिर असें उनेंगी सत्संग बी देना उत्थें किट्ठे ते फिर धागा बी साढ़ा बन्नना उनें ते फिर असें उत्थें सत्संग ढोलकी बी बजानी चिम्मटे बी बजाने फिर छैने बी बजाने फिर उत्थें भजन बी बोलने बोलने ते फिर असें उनें ई उत्थें प्रशाद बनाये दा होना ओह्बी चखना फिर उनें सानूं प्लेटां देनियां कोलियां देनियां ग्लास देने ते फिर असें प्रशाद खाना फिर असें घर गी औना ते परिवार नै उत्थें जाना ते मत्था टेकना फिर अस फिर असें घर अपने सत्संग कराना कोई कुड़ी दा ब्याह् होग ते तां उनेंगी बुलाना ते फिर शैल उनेंगी बैठालना फिर ढोलकी चिम्मटे जाने शैल उत्थें खाना पिलाना शैल उनें भी भजन गाने ते शैल उनें जनानियें नच्चना भजन गाने फिर उनें फिर पैसे बी उप्परै ई सुट्टने होंदे फिर उनें शैल बैठालना फिर उनें भजन बोलने ते कुड़ी जेल्लै ओह्दा ब्याह् होना ओढ़नी बी देनी फ्रूट बी देना खाना ते टिक्का बी लाना ते लाना ऐ गै ते फिर उनेंगी असें ते जेल्लै उनेंगी असें देना ते पैसे रक्खने उप्पर कपड़े पाने ते फिर उनेंगी डब्बा देना ते फिर संदूर पाइयै असें बरदाना ते फिर मुढ़े दा ब्याह् होग ते तां बी फिर बलाना असें ते सत्संग करना फिर उनें मुढ़ै गी शैल घोड़ियां बी गानियां गानियां ते ऐ गै ते फिर उनेंगी टिक्का बी लाना मुढ़ै गी ते ओह्बी जेल्लै उनें प्रशाद बी देना फिर शैल उनेंगी सगन बी पांदे ओह् बच्चे गी फिर उनें असें ई गुरूऐ गी बी साढ़ा एह् रीति रवाज ऐ ते फिर ओह् शीरबाद फिर ओह् ओढ़नी दिंदे कुड़ी दे सिरै पर ते फिर मुढ़े बी सिरै पर ओह् दिंदे दिंदे ओह् लाल पग्ग दिंदे ऐ गै ते फिर उनें शीरबाद बी देना फिर टिक्का बी लाना फिर उनें प्रशाद बी पाना गोदी च ते फिर प्रैशर बी मारनवे उंदे उप्पर एह् गै हां साढ़े गुरू हुंदे कोला गै एह् कम्म सिक्खेआ असें ते डोगरी च सानूं इयै सखाया हा सखाया हा ते शैल अपने ओह् करना ते शैल धूफ बत्ती बी धखानी अपने पूजा पाठ बी करनी अपने दिन भर आं साढ़े गुरू दा गुरू पुन्नेआं गी आंदा ओह् ते जिसलै असें उत्थें जाना ते फिर उनें सानूं शैल सत्संग बी सुनना की अग्गें उनें धागा बी बन्नना ते टिक्का बी बन्नना ते सानूं ऐ गै चंदन दा ते फिर असें गुरूऐ गी कपड़े लैने फ्रूट पाना पैसे पाने ते फिर असें उनेंगी टिक्का बी लाना ते फिर असें उनेंगी ओह् करना